हमारे रसोई घर में अलग अलग प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है जिसमें आज के समय में इलेक्ट्रैनिक उपकरण जैसे फ्रिज मिक्सर ओवन माइक्रोवेव आदि का उपयोग किया जाता है पुराने समय में इन प्रकार के उपकरण नहीं होने के लिए काफ़ी समय लगता था तथा कुछ परेशानियों का उपयोग करना पड़ता था पुराने समय में मिक्सर नहीं होने के वजह से मसाला पीसने के लिए पत्थर के सिलबट्टे का उपयोग किया जाता जो किया जाता था जो समय अधिक लेता था पुराने समय में खाना अगर बच जाता था खाने को शाम को खाने से पहले वह ख़राब हो जाता था पर अब फ्रिज की सहायता थी वह खाना हमारे लिए एक तरीके से सेफ़ हो जाता है तथा ख़राब नहीं होता आज पहले खाना गर्म करने के लिए बार बार चूल्हे का उपयोग किया जाता था जलाना पड़ता था जिससे पर्यावरण से ले कर ख़ुद को जो रसोई घर में काम करता उसको नुकसान होता था पर अब खाना गर्म करने के लिए ओवन का भी उपयोग किया जाता है तो पुराने समय और अब के समय में बिजली उपकरण में आने वाली इलेक्ट्रेनिक आइटमों से काफ़ी फ़ायदा हुआ है जो किचन के लिए महत्वपूर्ण हैं